आंनाव जुनिया रोंगौथि बेनो आबाद मावनायनि आंहा माने गोसो दं जेराव गोसो दं बेयाव लामा दं आरो राहाबो दं होननाय बायदि आङो जोबाद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों माने आङो आंनि जिउ खुंबोदों आङो आबाद मावनायाव आखा फाखाथि मानोना जेरै दैज्लांनि समाव माइ गायो आङो हा दं गायनो आठ बिगा आं बेखौ माने ट्रेक्टर होनानै एवो माने आरो लोगोसे एखनबा मोसौजोंबो एवनाय जायो खोथिया फोयो आरो बेफोर दैज्लांनि आबादखौ दैज्लाङाव माइ गायनानै आङो मेसेङाव माने आंनाव रोंगथिया बेनो जे माने आबाद मावनायनि एसे जग्यता दङ दा बिनिखायनो आङो बेफोर आबादफोरखौ मावनानै आङो रेहाय मोनो आरो जानो लोंनो जाहा माने सोलिनो हायो दा बेफोरनि बेफोरखौ आङो मावनानै न'खरखौ जौगाहोयो मानोना आंनाव आरो बिदिनो खामानि मावनायनि जुनिया रोंगौथि दं आरो लोगोसे फरायनायावबो बिदिनो कम्पिउटार रोंगौथि दङ दा आं बिनिखाय आङो बेफोरखौ माने आबाद मावनानै माने खस्थ'नि गेजेरजों माने जौगाहोनो हायो जेरै माने जि आबादखौ मावनांगौ गोसो होनानै मावनाय जायो माइखौ गायोब्ला जेरै दै सोनाय एम्फौ मुलि जानाय आरो माइ आबादखौ जौगाहोनाय जुनिया आबाद मावनायनि सायाव आंहा रोंगौथि दङ आं बेफोरखौ खस्थ' खालामनानै आङो माने माइनि फिथाइखौ माने साबना हामना खालामनानै रिमो रिमो थायहोनानै आङो बाख्रियाव दोननानै बोसोरे बेखौनो जाब्लाबो जाख'नो हायैबायदि आंनाव रोंगौथि आबाद एग्रिकालचार आबाद मावनायाव माने आंहा जुनिया रोंगौथि दं होननानै आं सानो आं बेखौनो फोरमायो आरो आं बेखौ आबाद मावनायनि गेजेरजों जौगाहोनाय जायो